हेल्ल' अ अ बोरै दंहाय माहाजोन बाबु आं माने नै गोरिब दुखुथिया न'खर जानानै आङो खामानि आनदाय आनसि जानायाव नों माहाजोननाव आङो खामानिखौ मावनो थाखाय आर'ज गाबनो सानदोंमोन दा खामानिफोर दं ना गैया आंखौ अनथारदो अब्लाबो माने आङो गोरिब दुखुथिया न'खर जाबाय आरो गथ' गथाय फिसिनायाव आंहा जोबोद प्र'ब्लेम आव फैबाय जेंनायाव फैबाय दा बे जेंनाखौ नोङो अननानै सुस्रांदो सुस्रांगोन होननानै आं आसा थिनाय थाबाय आरो

नोंनि अननायाव नोंनि अननायाव आंनि न'खर आरो आंनि गथ' गथायफोराबो गोजोननाय थाबाय

बेनिथाखायनो आङो नोंथां माहाजोननिसिम आङो खामानिखौ मावनो थाखाय आर'ज हरनाय थाबाय दा नोंथाङा जे राजि जाबाय जेब्ला आंनि गोसोआबो सान्थि जाबाय आंनि गोसोनि साननायखौबो नोङो फुरा खालामबाय बेनिथाखाय आंहा जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो अ एभैलएबोल जादोंब्लाबो आंखौ अननांगोन आं सासे नोंनिनो नोंनिनो मावथिगिरि जानानै नोंनावनो आं जेब्लाबो खामानिखौ मावबाय थायो नों आंखौ जेब्लायबोनि थाखायनो अननांगोन दे दे थांगोन दे नों बिथां अ दे